जोंनि आसामाव दा खेला गेलेग्राया बांसिनानो बल खेला बल खेलाखौ बयबो नायनो थाखाय आबसस जायो नायनोबो थांङो सोबावनो खेला गेलेग्राफोरखौ नायनो होन्नानै थांनाय जायो बल खेलाखौनो जोंनि आसामाव आरो लोगोसे क्रिकेट खेला बे क्रिकेट खेलायाबो मोजांआनो दा बेखौबो बयबो नायो एखनबा समाव बांसिनानो नायनाय जायो क्रिकेट खेलाखौबो आरो लोगोसे बे काबादिखौबो सम सम नायनानै मोजां मोनो आरो सम सम बिदिनो गासैखौबो नायनो लुबैयो नायनायजों लोगोसे गोजानबाबो बल खेला गोजानाव जाथोंब्लाबो बिसिम थांनांनैबाबो नायहैनाय जायो आरो बल खेलाखौ आरो लोगोसे काबादिफोरखौबो बिदिनो नायो गोजानब्लाबो इसे थांनानै नायहैनाय जायो आरो लोगोसे क्रिकेट खेलायावबो बयबो नायनो लुबैयो नायनानै मुहुथ' नाङो मुहुथ' नांनायनि गेजेरजों माने गेलेनायाव सापर्ट होग्राबो थालाय लायो गावजों गाव नो उमुगा ओरैबायदि गेलेबाय ओरैबायदि मोजां मोनबाय होननानै दा बेखौबो जोङो इसे बुंथिनानै लानाय जायो अमुखआ मोजां होननानै आरो क्रिकेट खेलाखौबो नायनाय हुदा दं हिसाबै नायो आरो बे बल खेलायाथ' आसामनि जोंनि आसामाव बहुद जाथावना खेला बेयो गेलेबाय थाथावथाव खेला गेलेनायखौ नायबाय थानो लुबैयो जायफ्रा मोजां फ्लेयार गेलेग्राफ्रा टप खेला गेलेनाय मोनखायो आरो साबसिनबो गेलेनो हाबाय होन्नानै बयबो बाख्नायो आरो दा बे जोंनि बल खेला गेलेनायखौ मोजां मोनग्राफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो लैहोर लैहोर थांनानै बलखौ नायहैनाय जायो दा बेवहाय बारा जोङो गोजान गोजानआव थांद्रायनो हायाबाबो खाथियाव थांनानै बल खेला क्रिकेट खेलाफोरखौ सोरबा निउसआवबो नुयो आरो सोरबा मोगथांआवबो नुयो दा बिदिनो गेलेनायखौ मोजां मोननानै नायो आरो दा बेखिनिआनोसै बल खेला गेलेनाया मोजांआनो जोंनि थाखाय जोबोद नायनो मोजां गेलेयो बल खेला गेलेनायफ्रा बेवहायनो जोंनि बर'फ्रा बल खेला होनबाथाय जि आबसस थायो नायनो बबेबा माबा मेत्स जोनाय बबेबा मा जोनाय बे गासैबो नायजोबनाय थांनानै नायहैनाय जाहैयो आरो दा बेखिनियाव जोंनि बर'फ्रा बल खेलाखौ नायनानै एकदम महथ' नाङो बेवहायनो जोंनि मानसिफोरा बल खेलाखौ आबसस थायो आरो नों आं गथ'फ्राबो बल खेलाखौ गेलेनो आबसस थासिनो